चार हजार पान पांचशें पंचवीस एकशें सत्तर रुपया तीन लाख तिनशें वीस रुपया साडे चार हजार दोन हजार तिनशें पंचवीस